پودوں کو اگانے کی اگر بات کی جائے تو پودوں کو اگانے کا جو پروسیس ہے وہ ایک مشکل ترین پروسیس ہے کیوںکہ پودوں کو اگانے کے لیے بہت چیزیں لگتی ہیں پہلے پودوں کی جڑ لگتی ہے پھر ان میں سینچائی کی جاتی ہے کھدائی کی جاتی ہے برابری کی جاتی ہے پھر ان کو جانوروں سے بچایا جاتا ہے گندے کیڑوں سے بچایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو کاٹ نہ لیں خراب نہ کر دیں پودوں کو اگانے کے لیے ہم لوگ تو نارمل مٹی کا ہی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے کھیتوں میں ہوتی ہے ہم وہی مٹی لاتے ہیں اور اپنے گملوں میں رکھ کر اپنے گھروں میں کبھی کبھی پودے اگاتے ہیں اس طریقے سے ہمارے گھروں کے پودے کافی حد تک بڑھتے ہیں اور بڑھتے پھولتے ہیں اگر بات کریں کہ اس میں کسی قسم کی کھاد ڈالنے کی تو ہم لوگ ہمیشہ یوریا سے پرہیز کرتے ہیں یوریا نہیں ڈالتے ہیں کیوںکہ یوریا کچھ ایسے جانوروں کو بھی مار دیتا ہے کچھ ایسے کیڑے مکوڑوں کو بھی مار دیتا ہے جو پودے کی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں اس لیے ہم ہمیشہ کھاد کا استعمال کرتے ہیں وہ کھاد جو گوبر سے بنائی جاتی ہے گائے بھینس وغیرہ کے گوبر سے جو بنتی ہے اس کھاد کا ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہمارے پودے بہت ہی بڑھتے ہیں پھلتے ہیں پھولتے ہیں اور کافی حد تک پھل دیتے ہیں اور ہم کو اچھے آکسیجن پروائڈ کرتے ہیں اچھی ہوا پروائڈ کرتے ہیں اور اچھی فضا پروائڈ کرتے ہیں اس سے ہمارا سانس لینا آسان ہوتا ہے